थांनाय माखासे बोसोराव कक्राझार जिल्लाया जुनिया महरै रांखान्थि आरो दैथायारि दाथायनि बिथिङाव गोबां सोलायदों कक्राझार जिल्लानि माखासे सुबुंफोरा बे दामनाय देनाय आरो जेखाय खबाय हेबनायजोंनो गाव गावनि जिउखौ दानानै लादों जेखाय खबाय हेबनायनि गेजेरजोंनो बेफोरखौ फाननानै बेसोरो गोजोन संसार जालांनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो दामनाय देनाय आरो जेखाय खबायफोरखौ बिसोरो इग्जिबिसन एबा गुबुन हादरफोराव देखायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनि इयुन जोलैफोराबो जेखाय खबाय दामनाय देनायफोरखौ नुनानै गोदोहाय गोदोनि सुबुंफोरा जेखाय खबायफोरजों मा मा खालामोमोन बेफोरखौ मिनथिनो हादों आरो सोलोंना लानो हादों